जय झूलेलाल मुंहिंजो नालो कुनाल रंगवानी आहे असां टे भाउ ऐं भेनरूं आहियूं हिक जो नालो जया रंगवानी आहे ॿींअ जो नालो दीपा रंगवानी आहे असां सभु गॾिजी करे रहंदा आहियूं मुंहिंजी वॾी भेण जो स्वभाव मूं सां मिलितो झूलितो आहे ऐं मुंहिंजी वॾी भेण सां गॾु मुंहिंजी ॾाढी ठहंदी आहे जेतिरी मुंहिंजी नंढी भेण सां गॾु न ठहंदी आहे मुंहिंजी भेण गाॾी तकिड़ी हलाईंदी आहे जेका शइ ग़लति आहे मांखे उहा ॻाल्हि समुझ न ईंदी आहे हिन ॻाल्हि में मुंहिंजी भेण ऐं मां अलॻि आहियूं मुंहिंजी भेण खे ड्रॉइंग में सुठी आहे ऐं मां बि ड्रॉइंग कंदो आहियां हुन ॻाल्हि में असां मिलता झूलंदा आहियूं ऐं ॿीं भेण खे रीडिंग जो शौक़ु आहे ऐं मांखे रीडिंग न वणंदी आहे मांखे पढ़ाई में कोई बि इंटरस्ट कान्हे मुंहिंजी भेण सुबुह जो उथी चक्कर करण वेंदी आहे ऐं मांखे सुबुहजो उथणु न वणंदो आहे हिन ॻाल्हि में असां जाम अलॻि अलॻि आहियूं जय झूलेलाल